हॅलो बाई आं म्हाका मात्शी ऑर्डर दिवंक जाय आसली आं तुमच्या शॉपार किदें किदें आसा

आं आं मिरसांगो बी सगळे आसा हय हय हय ऑर्डर आसा आं आं आं आं आं म्हाका हें जाय आसलें मिरसांगो कोथमिऱ्यो आमटाण भिंण्णाची सोलां खोबरेल तेजी रेट मातशी एक एक कील हय मिरसांगों एक कील कोथमिऱ्यो एक कील आमटाण एक कील सोलां मात्त अर्द किलो आं हां रेट आं बरय बरय सांगता हांव बरेलें आनी हें खोबरेल ते आं शंबर रुपया आं एक बो बोटल जायी आनी हे रुची गोल्ड तें आं आं आं आनी हें मूग बी चणे बी तशें किदें आहा न्हू हय ते एक कील मूग रेट कितलो आहा रेट कितले एका किल्लाक कितले मूग आं आं एक किलो दी आं हें कर म्हाका एक कील मूग हय दोन पॅकिटां दोन पॅकिटां हय आनी चणे एक कील हय आं तुमी होम डिलीवरी करता हय वाश्को हय आं आं आं आं वाश्कोच जाय तें निव वाड्यार साईबाबाच्या टॅम्पला कडेन हय हय साईबाबा आं आं आं आं हय फाल्यां आं हें चड जालें न्हू हें खूब आहा हय आं आं आं मागीर पांचशे वयर जातात न्हू ते रुची गोल्ड दोन एक कील चणे एक कील मूग एक कील चण्याची दाळ हय अशें एक एक एक दी म्हाका आनी अडसाणें आहा अडसाणें हय आं ते एक कील आं आणी ते हे काबुली चणें ते मोठे ते मोठे आं ते एक कील आं बरें बरें थँक्यू थँक्यू बरें बरें बरें बरें